हैलो हां जी बिलकुल बिलकुल सनाओ दिक्खो तुसेंगी सनां तां मैं कदें कदें औंदा पर मैं बच्चें गी पढ़ांदा बच्चे दा पढ़ने दा मन नी होंदा होर जेह्ड़े बच्चे ने ते बच्चे खाल्ली आपस च गल्लां करदे रौंह्दे होर ओह् पढ़ने आह्ले पास्सै इन्ना ध्यान नी दिंदे होर उ'नेंगी उ'नेंगी पता गै नी ऐ कि पढ़ाऽ दे की न ओह् ध्यान गै नेईं दिंदे कोई क्लास चा नस्सी जंदा जनाब हून प्रिंसिपल कोल ते शकैतां बी गेदियां ओह् ते उ'नें मिगी सनाया हा प्रिंसिपल साह्ब ने कि भई तेरी शकैत आवै दी कि तू पढ़ाऽ दा नी ऐ बच्चें गी अच्छा प्रिंसिपल गी पूरा पता गै नी ऐ जद् कि बच्चे करदे केह् न क्लासै च आइयै पढ़दे बी हैन कि नेईं पढ़दे दिक्खना पौंदा बच्चें गी हून पढ़ाने गी ते मैं पढ़ाई ओड़ना हून बच्चे गी आपूं बी पढ़ना पौंदा हून बच्चा पढ़ियै गै नेईं आवै दा होर मास्टरै दे पढ़ाने दा केह् फायदा जे बच्चा पढ़ियै गै नेईं आवै दा हून मैं जेह्ड़ी मैं क्लासै च नेईं औंदा ते मेरी थोह्ड़ी जेही प्राब्लेम चलै दी मैं थोह्ड़ा बमार होई गेदा हा इस्तै कारण मैं दो त्रै दिन कालेज नेईं आई सकेआ होर उसदे कारण बच्चें शैकत लाई दी कि साढ़ा टीचर क्लास च नेईं आवै दा असेंगी पढ़ाने गी होर साढ़ा सिलेबस कंप्लीट नेईं होआ दा ओह् ते मैं उंदी क्हानी समझै दा मगर जेह्ड़ा मैं दित्ते दा बच्चें गी ओह् बी नेईं कीता हून अस केह् करचै इसदे बारे च ओह दिक्खो हां जियां तुस आखै दे कि बच्चे आखदे कि मिकी समझ नी औंदी जां खुद घर से करके लाना मतलब एह् गल्ल होई कि बच्चे आखै दे मगर चक्कर एह् ऐ ना कि उ'नें हून अस टीचर ते खाल्ली पढ़ांदा गै ऐ हून करना ते बच्चें गी पौंदा अग्गै हून खुद मैं ते इयां गी आखना कि भई आ तुस आपे करियै लेयाएओ हून आपूं करियै लेयाएओ अग्गू थमां हून टीचर एह् थोह्ड़ी ऐ कि हून अगर दो सौ बच्चे दी क्लास ऐ ठीक ऐ ना दो सौ बच्चे दी क्लास हून टीचर इक इक बच्चे गी ते पढ़ाई नी सकदा हून अस किट्ठा गै पढ़ाना हां हून किट्ठा गै पढ़ाना पौंदा सारें बच्चे गी तां फ्ही थोह्ड़ी मुश्कल आई जंदी हून केईं पढ़ने आह्ले बच्चे होंदे जेह्के तां ओह् पढ़दे बी हैन पर जेह्के नेईं पढ़दे ते उ'नेंगी इक इक गी ते समझाना नी होंदा क्योंकि टाइम गै उन्ना होंदा तुसेंगी आपूं पता पंजाह् मैंट्ट दी क्लास होंदी होर ते जेह्ड़े साढ़े पंदरां मैंट्ट ते जेह्ड़े बच्चे औंदे गै लाई जंदे ते जेह्ड़े पंंदरां मैंट साढ़े अटेंडंस होंदे लग्गी जंदे ते होर ओह्दे चा पढ़ाने गी किन्ने बचदे इ'यै बीह् मैंट्ट बचदे होर बीहें मैंट्टें च तुस आपूं सनाओ कि किन्ना हारा पड़ी सकदा